کلر پنسل ایک بہتر پنسل نہیں ہوتی کیونکہ یہ ایک ناکامیاب پنسل ہے یہ تصویر بنانے میں اس کی نوک بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے اور یہ دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہوتی نوکیلی